عید بقر عید ہولی اور دیوالی اور رکشا بندھن یہ ہندوستان کے مشہور تہواروں میں ہیں اور یہاں بڑے بھائی چارے اور دھوم دھام سے منایا جاتا ہے بڑے اتفاق محبتوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آپس میں اتحاد کے ساتھ یہ تیوہار منائے جاتے ہیں یہ ہندوستان کی خوبصورتی یہاں کی تہذیب یہاں کا تمدن یہاں کی سسنکرتی یہاں کے آداب میں شامل ہے یہاں ہر مذہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں ہر مذہب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تہواروں میں ایک دوسرے کو شامل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہترین بہترین اپنے تہواروں پر غذا کھلاتے ہیں